मेरा नांऽ ऐ नीलम देवी अं'ऊ रियासी डिस्ट्रिक्ट दी रौह्ने आह्लीं आं जि'यां कि आक्खा दे हून तुसेंगी बार बार जात्तरा करने गी की जंदे ओह् जां केह् कारण न ओह्दे एह्दा कारण एह् ऐ कि जियां इक्क ते अस हून समझो कि जि'यां हाऊसवाईफ न असें घर कम्म करदे रौह्ना करदे रौह्ना कि घरै दा ई कम्म करना बस घरै दा बच्चे स्कूल भेजो रुट्टी बनाओ एह्का करो एह्का करो असें घरै दा ई नेईं मुक्कना असें कुदै जाना ई नेईं जि'यां साढ़े घरै आह्ले होंदे जि'यां उ'नें बाहर जाना उ'नें दिहाड़ी लानी ते देहाड़ी लाइयै कुदै दौ पैसे आह्नने असें ई कमाई खाने रुट्टी खलानै आस्तै जि'यां कि अस बस इस्सै कम्में गी रौह्ना लग्गे दे एह् मतलब पूरी हून तुस आक्खो कि पूरी जिंदगी जियां अस लेडीज़ न कि घरा अस बाहर अस नेईं निकली सकने आं रुट्टी बनानी इस कम्में गी छुड़ियै अस नेईं जाई सकने बाहर पर फिर बी असें घरा बाहर जरूर जाना चाहिदा जरूर दौ त्रैऽ म्हीनै दे बाद इक्क चक्कर लाना चाहिदा बाहर जाना चाहिदा घुम्मनै आस्तै जि'यां लेडीज़ ने बी बाहर जाना चाहिदा पूरी फैमिली गी लेइयै जाना चाहिदा असें की के एह्दे कन्नै एह् होंदा कि थोह्ड़े अस बाहरै दी थोह्ड़ी दुनियां दिक्खने कि कनेही दुनियां ऐ जि'यां हून अस पिच्छले साल मचैल माता गेदे हे ऐ बड़ी दूर ऐ साढ़े घरै कोला बड़ी दूर ऐ पर अस प्ही बी उत्थै गे हे कि असेंगी शैल लग्गेआ इन्नी सोह्नी माता उत्थै इन्नी सफर ऐ बहुत जादा सफर ऐ इत्थै त्रीह् पैंती किलोमीटर दूर ऐ पैदल पर फिर बी अस अपनी फैमिली लेइयै उत्थें गे कि बच्चें दा थोह्ड़ा जेह्ड़ा माइंड यानि के दमाग होंदा थोह्ड़ा फ्रेश होई जंदा थोह्ड़ा घरै कोला जि'यां घरै च बहुत सारियां परेशानियां होंदियां एह्दे कोला थोह्ड़ा अस बाहर जन्ने थोह्ड़ा थोह्ड़ा बंदे दा म्हौल चेंज होंदा होर बंदे दिखदे थोह्ड़ा खुश रौंह्दा घुम्मना फिरना जरूर जाना चाहिदा घुम्मनै फिरने गी जि'यां बाहर जरूर जाना चाहिदा जात्तरा करने गी इं'या गै अस हून सोचा नै की अस कि हर साल उत्थें मचैल जाना अपनी पूरी फैमिली लेइयै जियां कि मानसर झील होइया इत्थै जाना बच्चें गी लेइयै किश किश्तियें च झूटे कराने किश किश होंदा मज़ा दमाकै पर जादै पढ़ाई दा बी बोझ निं पवै उ'नेंगी उ''नें गी आक्खो कि पढ़ो पढ़ो इ'यै कम्म करो नेईं इनेंगी थोह्ड़ा बाहर बी लैना चाहिदा बाहर जरूर उ'नेंगी चक्कर लोआना चाहिदा एह्दा एह् कारण ऐ कि सारें दा थोह्ड़ा मनै च थोह्ड़ा फर्क पेई जंदा थोह्ड़ा बंदा बाहर जंदा थोह्ड़ा होर जेहा लगदा ठीक लगदा